ہندوستان کے سب سے اہم تہواروں میں پندرہ اگست آتے ہیں چھبیس جنوری آتے ہیں دو اکتوبر آتے ہیں جو کہ پورے ہندوستان میں منایا جاتا ہے اور مذہب کے طور پہ دیکھا جائے تو مسلموں کا عید بقرعید شب برأت محرم وغیرہ آتے ہیں جو مسلم قوم کے لوگ بڑے خوشی خوشی مناتے ہیں اور غیر مذہبی لوگ کے تہواروں میں ہولی دیوالی دشہرہ وغیرہ آتے ہیں وہ لوگ بھی اپنے تہوار کو بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں ان لوگوں کو بھی اپنے تہواروں کا انتظار بہت بےصبری سے ہوتا ہے مسلم تہواروں میں عید بقرعید بہت چاؤ سے منایا جاتا ہے اس کے لئے مہینوں انتظار کیا جاتا ہے پھر رمضان آتا ہے اس کے روزے رکھتے ہیں اور بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں پھر عید کا تہوار آتا ہے اور ہندوستانی تہوار میں پندرہ اگست کو بچے نہا دھو کر ڈریس صاف ستھرا پہن کر اسکول جاتے ہیں ہاتھ میں جھنڈا لیتے ہیں اور وہاں جھنڈا پھہرایا جاتا ہے اور بڑے خوشی سے وہاں تہوار مل جل کر منایا جاتا ہے پھر اسکول کالج کے ٹیچرس بچوں کو مٹھائیاں دیتے ہیں اس سے بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں یہ تہوار اس لئے منایا جاتا ہے کیونکہ اس دن ہمارا پورا ہندوستان آزاد ہوا تھا آزاد ہوا تھا